त मूं कुछ ॾींंहं पहिरियों चोवीह तारीख़ हिकु स्माटवाच ऑडर कई हुई त मूंखे हुन जे बारे में ट्रेकिंग आईडी या कुझु तव्हां ॿुधाए सघो था त उहा मूं ताईं कहिड़े ॾींहुं पहुचंदी छाकाणि त उहा मूं मुंहिंजे दोस्त खे जनम ॾींहं तौर बर्डे जी गिफ्ट ॾियण लाइ ऑडर कई आहे ऐं उन जो पणीअ जनम ॾींहुं अथसि ऐं सभ उन लाइ कुझ न कुझ का न का गिफ्ट खणी ईंदा ऐं मां न खणी वेंदुसि त ईअं सुठो बि कोन लॻंदो त मूं तव्हांखे इन करे इहो मैसेज लिखियो आहे त तव्हां मूंखे महिरबानी करे इहा ट्रेकिंग आईडी ॿुधायो या तव्हां मूंखे पंहिंजे हिसाब सां जांच करे ॿुधायो त मूं जेको इहो ऑनलाइन प्रॉडक्ट ऑडर कयो आहे इहो मूंखे कहिड़े ॾींहं ताईं रिसीव थींदो छाकाणि त सुभाणे मुंहिंजे ऑफिस में मीटिंग बि आहे ऐं शायद मूंखे घरु ईंदे थोरी देरि थी वञे त तव्हांखे मां मुंहिंजो मोबाइल नम्बर ॾई थो छॾियां तव्हां मूंखे फोन करे घरु पोइ घरु ऑडर ॾियणु अचिजो न त त साम्हूं मुंहिंजो दोस्त जो घरु आहे उन घर में ॾई वञिजो ऐं चइजोसि त मोहित अचे त हुन खे ॾई छॾिजो त मुंहिंजो नम्बर नोट कयो अठ ॿ ॿुड़ी ॿुड़ी छह हिक ॿ नव छह ज़ीरो